बाबा बा

जूत्ता लेबै हँ तऽ केतना लेबै जूता आयँ हँ हँ दू सए चारि सए बला लेबै की पाँच सए बला लेबै की हजार बला लेबै की दू हजार बला लेबै कतेक बला लेबै हँ हँ हँ ठीक्के छै तब हम निकालि लेब तऽ निकालि लेबै अपना कहियो जेना लेबै तेना लै लेबै पाँचो हजार बला छै दसो हजार बला छै जेतना बला लबै ओतना बला छै हँ हँ तऽ दस नम्बर होइ जेतै हँ हँ ठीके छै

हँ हँ हँ तऽ हम्मे निकालबै तऽ दस नम्बर होतै तभिए ने हम अपनेके देब दस दस नम्बर दस नम्बर नहि होतै तऽ हम कहाँ से दस नम्बर लैबै

हँ हँ हँ हँ हँ

हँ नहि तऽ महँगा महँगा जूत्ता हँ महँगा महँगा जूत्ता होत

हम हँ हँ जी जी जी हँ हँ हँ हम हँ हँ हँ तऽ हमहु खोजै छियै दोकान देखै छी अपने तकर बाद ने हम बोलैब अपनेके हँ दस नम्बर छै की नहि छै तऽ देख देखै छियै दस नम्बर होतै तऽ उपाय करबै देखबै तब दस नम्बर खोजिके हम रखबै रखब अपनेके तब फेर फोन

तऽ नहि केना चलि जेतै बिना स्टाफके दोकान चलै छै बिना स्टाफके दोकान चलै छै हँ तब हँ ठीके छै तब हम हम्मे खोजिके रखब ठीके छै तब खोइज के रखब तब बाय